ہاں سر کون بول رہے ہیں سر آپ اچھا اچھا یہ آٹو کیب والے بول رہے ہیں سر یہ مجھے بلرام پور سے لکھنؤ جانا تھا پولی ٹیکنک ابھی سر پھر ہم تو دو لوگ ہیں جی جی سر یہ بلرام پور ڈگری کالج ہے نا وہاں سے آپ آ جائیے ہم وہیں پہ ہیں جی ہم وہیں پہ فی الحال موجود ہیں تو آپ آپ کتنے سمے میں آ سکتے ہیں بہتر تو رہے گا دس بجے نکلیں صبح دس بجے اچھا سر یہ چارج کیا لیتے ہیں آپ وہاں جانے کا سر یہ ساڑھے تین ہزار بہت زیاہ نہیں ہو جائے گا آٹو کا اچھا ہاں نہیں سر وہ میں کیا بول رہا تھا کہ جیسے وہ اپنا یہ فور وہیلر رہتی ہے اچھا اچھا اے سی اے سی وغیرہ سب ہے نا اے سی وغیرہ سب ہے نا مطلب راستے میں تو کچھ ایسا غلط کام نہیں ہوگا نہیں نہیں نہیں د در دراصل کیا ہے نا میں کہیں گیا نہیں ہوں پہلی بار جا رہا ہوں اور میرے ساتھ میں ایک اور میرے دوست ہیں تو ایسا کچھ مسئلہ ہو تو وہ ڈر رہے ہیں نہیں بھائی روز مرہ اب آپ نیوز پیپر دیکھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے تو اگر ایسا کچھ ہے تو آپ ابھی بتا دیجیے ابھی ب ہاں ہم بس سے چلے جائیں گے چلے گا لیکن بھائی کچھ خطرہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے

نہیں سر آپ آپ ڈرنک ڈرنک وغیرہ تو نہیں کرتے ہیں ارے سر جی ہر کوئی یہی بولتا ہے لیکن وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بولتے ہیں کہ سر آپ سمجھتے نہیں ابھی گاڑی چلے گی نہیں راستہ دکھے گا نہیں آپ خود آئیں گے یا کسی کو بھیجیں گے ایسا ہے آنے سے پہلے آپ اپنا ڈرائیونگ لائسینس اور گاڑی کے جو کاغذات وغیرہ ہیں وہ ہمارے واٹسپ پہ بھیج دیجیے ہم اس کی تحقیق کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ بھیجو پھر بعد میں ہم واپس آپ کو کال کر کے کنفرم کرتے ہیں اوکے ٹھیک